आं मोजां मोनसिन्नाय रोखोमफोरा जाबाय बिजाब फरायनाय बिजाब फरायनानै आं गोबां रोखोमनि गियान बुथुमनो हादों जे जाय बिजाबफोराव गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे सोरबा सुबुंनि सोरबा सुबुंनि लामायाव जेंना नुजाथिनायखौ सुस्रांनाय सोरबा सुबुंखौ मोजां लामा फारसे लाबोनाय बेफोरखौ बिजाबाव माखासे नेमखान्थि बायदियै मोननो हायो बिजाबा सोरनिबा थांनानै थानायाव जेंनाखौबो सुस्रांनो हायो बिजाबनि गेजेरजों माखासे माखासे रोखोमफोर मोननो हायो जे जायखौ जों मिन्थिया जों रोङा बेफोरखौ जों बिजाबनि गेजेरजों सोलोंनो हायो बिजाबाव लिरनानै होयो जे रोखा रोखा मोनफ्रोमबो सोदोबानो ओंथि गोनां आरो बेसेबांबा बेसेन गोसा जाय बिजाबनि सोदोबफोरा बेसेन गोसा बेनि थाखायनो बिजाबा बेसेबांबा बेसेन गोसा आरो गुन गोनां जाय बिजाबनि बेसेनआ गोबां नङाब्लाबो बे बिजाबनि गुनफोरा गोबां गोनांथि गोनां बिजाबाव सोरबा सुबुंनि जिउ जारिमिनखौ लिरनायजों लोगोसे सोरबा सुबुंनि थांनानै थानायनि सोरबा सुबुंनि जारिमिन आरो गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि मावलांनाय हाबा सोरखौबा थुलुंगा होनाय सोरखौबा हेफाजाब होनाय बेफोरखौ गासैखौबो बिजाबाव जारिमिन महरै लिरनानै दोनो जारिमिनारि बिजाब होन्नानै बुङोब्ला माखासे सोरबा सुबुंनि जिउ जारिमिन जेरै महात्मा गान्धि बिथांनि जिउ जारिमिन बिथाङा माब्ला जोनोम जादोंमोन बिथाङा जोनोम जाखांनायनि उनाव मा मावदोंमोन बिथाङा उदांस्रि समाव सारनायाव बेसेबां थुलुंगा होदोंमोन बिथाङा उदांस्रि सोमावसार खांनायनि उनावबो गावनि जिउ जोबनायखौबो सानाजासे बेसेबांबा नांसोमदोंमोन बिथाङा बेसेबांबा गोजान गोजान हान्थिनानै लैथोफारसे थांनानै संख्रि दिहुननायाव बेसेबां बिथाङा हेफाजाब होदोंमोन बेफोरखौ आं बिथांनि जिउ जारिमिन बिजाबाव फरायनानै मोननो हादों जे आरो दाखालिबावैसो फरायनाय बिजाब जाय बिजाबा मिमांनि सिमां मिमांनि सिमां सोदोबनि ओंथिया मिमांनि सिमां जाय सिमाङा मोखथां महर होनो हायाखैसै हाजासे नाजादोंमोन अनारु बिथाङा जाय बिजाबाव अनारु गुबै आखुथाय महरै दङ बिथाङा नाजादोंमोन जे गावनि न'आव गावनि आंगो गामियाव जेरै आबाद फोथार गैया आबाद फोथार जाया बेनि थाखाय बिथाङा गुबुन जायगायाव थांनानै आबाद मावहैदोंमोन आबाद मावखांनायनि उनाव बिथाङा न'खर सालायनो थाखाय न'खर खुंनो थाखाय न'फारसे फैफिनदोंमोन बिथाङा आबाद मावहैखांनायनि उनाव न'फारसे फैफिननानै नुफैफिनबाय दि जे बिथांनि न'आ गासैबो थेर बेथेर आरो सिलिंखार जानायनि महरखौसो बिथाङा नुफैदों मानोना बिथाङा बेनि गेजेरजों मिन्थिदों जे गाव जे न'खर गारनानै गुबुन जायगायाव थांदों गुबुन जायगायाव थाहैदों बेनि गेजेरजों जों बिजाबखौ फरायनानै आं बेखौनो मिन्थिदों जे जोरै गावनि आंगो न'खरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव गुबुन गोदान सिमां सुजुयोब्ला माबायदि जायो आरो गुबुन सिमांआ मानसिखौ माबायदि सिलिंखार खालामनो हायो गोर्लैयैनो सिलिंखार खालामनायखौ बे बिजाबनि गेजेरजों आं बेखौ फरायनानै बे बिजाबखौ फरायनानै बेखौनो बिनि गियानखौनो मोननो हादों जे आरो बिथाङा बिथांनि बागै बेखौनो मिन्थिनो हादों